हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट व्यवस्थाएं देती है और हमारी सरकार जैसे कि विकलांग स्टूडेंट्स को पढ़ना उनके लिए अलग से ही आरक्षण देती है और इस्कॉलरशिप वग़ैरह इन सारी चीज़ों की सुविधाएँ देती है जैसे किसी लड़का और या लड़की को कहीं बाहर पढ़ने जाने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता होती है जिससे गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ इस्कॉलरशिप जैसी व्यवस्था मिल पाती है और कुछ ख़ुद से ही कर पाते हैं जिस वजह से बच्चे आगे अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं इसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है प्लस ख़ुद से भी कुछ कोशिशें करनी पड़ती है और एजुकेशन के थ्रू शिक्षा व्यवस्था अच्छी है मध्य प्रदेश की जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो और मध्य प्रदेश में बहुत ही पढ़ाई के लिए पढ़ने वाले इस्टूडेंट्स अध्ययन करने वाले लड़के या लड़कियाँ बहुत हैं जिससे बाहर जाना बाहर जा कर पढ़ाई करना पसंद करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार जाते हैं और अच्छे मार्गदर्शन से वो अपना भविष्य अच्छा बनाते हैं